टेक्न'ल'जिया बैसो जानाय आरो मेगनजों नुयि मानसिफोरखौ लिरनाय सोदोबफोरखौ बिबुंथिआव सोलायनानै गोबां मदद खालामदों जेरै जाय मानसिया जिउआव मेगनजों नुफेराखै मेगन बि मानसिया बुहुमा मा बायदि बेखौ मिथिया आरो गुबुन मानसिफोरनिफ्रायबो गासै बाथ्राखौ मिथिजोबनाया गोब्राब मानो होनोब्लाथाय मानसिफोरनिफ्रायनो गासै खोथाखौ बेयो मिथिजोबा बिनि थाखायनो बियो गाव हारसिङै पार्सनेलि टेक्न'ल'जि बे सोदोब लिरनाय सोदोबखौ बिबुंथिआव सोलायनाय टेक्न'ल'जिजों लोगोसे बेयो गावनो बुंनानै सोंनानै बेयो मेगनजों नुबालासैनो खोमाजों खोनासंनानै बुहुमनि सोमोन्दै मिथिनो हायो आरो बेलेग गोबां बाथ्रा सोलोंनानै गावनि थांना थानायाव गोरलै जानाय माखासे मुवाफोरखौ बुथुमना लानाय आरो गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायो मानो होनब्ला बे गासैबो बिजाबफोरखौ मेगन नुयि मानसिफोरनि थाखाय बानायना होनाया बेखौथ' बेलेग स्पेसेलि बिसोरखौ फरायनायनि थाखाय खाबु खालामना होनो हानाया गोब्राब बिनि थाखायनो बेबायदि लिरनाय सोदोबफोरखौ बिबुंथियाव सोलाय होनानै मेगन नुयि मानसिफोरखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो बैसो जानाय सुबुंफोराबो बेबायदिनो एखे रोखोमै खामानि मावनानै गोबां जिउआव हेफाजाब मोन्दों